ॾुकु पाइण ऐं ईअं सब पंहिंजे अ स्वास्थ्य जे लाइ तमामु सुठी आहे सुठी ऐं वर्जिश आहे इन सां करण सां असांजो स्वास्थ्य तमामु सुठो रहंदो आहे मां कंहिं हुनमें हुनमें ट्रेल रनिंग कोन्ह कई आ्हे हीअ सभु न कयो आहे पर ईअं जीअं ग्राउंड ते रनिंग कबी आहे त त ग्राउंड में वञी करे ॾुकु पाइजे ऐं उनमें पाण में थोरो कॉम्पिटिशन कजे त तू पहिरीं तू ॾुकी या मां पहिरीं थी ॾुका त ईअं कयो आहे बराबरि पर ॾुकी आहियां ऐं ॾुकण सां वाक़ई में असांजो जेको अ स्वास्थ्य आहे तमामु सुठो रहे थो असांजी वर्जिश थिए थी ऐं उनसां असांजो जेको वेट आहे उ बि बराबरि रहे थो जेको खाधो पीतो आहे उहो टाइम सां चङी तरह हजम थिए थो त स्वास्थ्य जे लाइ तमामु सुठी आहे ॾुक पाइण त मां ईअं ॾुक पाती आहे पर कंहिं जिम में वञी करे या इहो सभु न कयो आहे